हेलो अरे मतलब हम एक सामान ऑर्डर किये थे वो हमारा सामान गलत आ गया है उसको अब उसको वापस करना है हमको हमको दोबारा नहीं लेना है उसको हमको वापस करना है अब अपना सामान ले जाइए आप गलत दिए है तो हमको वो नहीं चाहिए जयप्रकाश से जयप्रकाश ऑफिस से बोल रहे है ना हाँ तो हमको सामान नहीं लेना है वो आप अपना वापस ले सकते है जी हाँ हमको वापस करना है हमको वो सामान नहीं लेना है आप ले जा सकते है क्योंकि वो गलत आ चुका है हम कोई कुछ और ऑर्डर किये थे वहाँ पे कुछ और आ चुका है ठीक है हाँ तो मेरा धनराशि वापस आ जाना चाहिए